जेराव सुबुं माहारि थायो बेयावहाय एखमब्ला समाव नांज्लायनाया गावजों गाव माब्लाबा जालायखायो बेबायदिनो जोंनि गामियावबो एखमब्ला गावजों गाव नांज्लायनाय बा खमज्लायनाय बा खोथा मिलायै बेफोरबायदिया जायो दा बेबायदिखौ जोंनि गामियाव बेबायदि रोखोमै नायबिजिरो दि मोन्नैबो फार्तिनि जाय ब्येक्तिफोर बिसोरखौहाय मोनसे जायगायाव थि लिंहरनानै मोनसे गामिनि गासैबो समाजनि गेजेरावनो मोनसे मितिं बा मोनस

बिजिरनाय लाबोनो थाखाय मोनसे समाजारि मिथिं लाबोनाय जायो आरो बेनि गेजेरजोंनो गासैबो गामिनि गोलाव गिदिर आरो गोरों बिबुंथिगिरिफोर फैनानै बे नांज्लानाय बा खमलायनाय बेखौहाय समाधान खालामनाय जायो थिग बेबायदिनो थांनाय दान्नै बा दानथामसो सिगां मोनसे जाबादि जाथाय जानानै थांदों गामियाव सासे सुबुंआ समाजारि बेरेखा खामानि मावदोंमोन दा बेखौ समाजा हमनानै बा मिथिनो मोन्नानै माखासे गोख्रों राहा लानाय जादों बेनि फारसे जेरै बिखौहाय गामिनि गेजेराव लेंहरनानै मोनसे मेल खुंनाय जादों बे मेलनि गेजेराव गोबां सोद्रोमाफोर दङमोन जेरै गामिनि गावबुरा आरो गामिनि गावबुरानिनो माखासे बिजाथिफोर आरो गासैबो गामिनि राइजो राइजा जेरै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो फैनानै बे मेलावहाय बाहागो लाफैदोंमोन आरो जयै मोनसे थार बिजिरनाय लाबोनो नाजादों आरो बेनि गेजेरजोंनो बे जाय समाज बेरेखा मावनाय सुबुं बेखौहाय माखासे रांआरि माखासे रांआरि पानिसमेन होनाय जादों मानो होनोब्ला बेबादि समाज बेरेखा खामानि मावग्रा सुबुंआ थायोब्ला गामिया बा समाजा गुबुंले जालाङो बेनिखायनो गासैबो जाय जाय समाज बेरेखा खामानि मावो बेसोरनि फारसे गोख्रों मोनसे राहा लानाय जोबोर गोनांथि गोख्रों राहा गोख्रों राहा लायाबा बेफोरबायदि सुबुंनि थाखाय जोंनि समाजा गुबुंले लासै लासै गुबुंले जालांनो हमो बेनिखायनो जायफोर समाज बेरेखा खामानि मावो बिसोरखौहाय गोख्रों साजा होनांगौ बेनिथाखायनो आं खावलायनो सानो बयखौबो जे जाय जाय समाज बेरेखा खामानि मावो बिसोरनि फारसे गासैबो गामि एबा समाजानो गोख्रों मोनसे राहा लायो आरो समाजनि बै नेहाद खामानि मावग्राफोरखौ होब्थानानै दोनो